हेलो हँ हमरा गाड़ी बुक करयके छिकै हम पूजा बोलि रहलियै हन बड़ियारपुरसँ हमरा बेगुसरायसँ पटना जायके छिकै हँ हेलो गाड़ी मतलब ओ केतना भाड़ा लेबै या कहाँ मतलब कोन रस्तासँ हमरा जयबै लए कऽ हमरा पटना जायके छिकै बहुत जरूरी छै वहाँसँ फेर गाड़ी पकड़यके छिकै हमरा अस्पताल जायके छिकै जे हमरा टाइमपर पहुँचाए देबै हम फैमलीमे छियै अपना घरके परिवार चारि गो छियै ओ चारू हमरा जायके छिकै हमरा टाइमसँ कै दऽ कऽ जयबै जे हमरा कतना देर लगतै जायमे हमरा जे ओ हमरा टाइम बताए देबै जे हमरा जल्दीबाजीमे हम अपना डॉक्टरके पास पहुँचि सकै छियै कि जे हँ हम किछु करि सकै हियै डॉक्टरके हँ जायके हिकै छिकै की जे होइ गेलै कोन अइसन रस्ता जयबै जे अपने हमरा मतलब ओतना समयसँ समयपर हमरा पहुँचाइ देबै गाड़ी लए कऽ जे हमरा ओहाँसँ कोइ गाड़ी आओर पकड़यके छिकै जे हम ओ डाक् ओहि गाड़ी पकड़ि कऽ हम डाक्टर पास जाए सकै छियै समयपर समयपर जयबै तब ने कोनो काम होतै तब ई लिए हमे मतलब डलाइवर खोजलियै जेकि डलाइवर हमरा कोइ अइसन रस्तासँ सुविधा बतयथिन जे ओहिदनी हमरा जाए सकै छियै जे हमरा समयपर पहुँचाइ देथिन ओहाँ पटना पटनासँ हम कहएँ भी डाक्टरकन जाय सकै छियै बच्चाकेँ लए कऽ